भारतीय वाहतूक वेवस्था आसता अशें पळोवपाक गेल्ले जाल्यार बरी आसा पूण एक एकदां अशेंय जाता की जेन्ना आमी रेल गाडी सान भोंवतात तेन्ना लोकांक त्रासय जातात की एक एकदां कशें जाता की जी टिकेट जी आसा ती लोकांची कॅन्सल जाता किंवां अशें जाता की लॉकल जेन्ना आमी ट्रेनीन रेल गाडीन जेन्ना आमी ट्रेवल करतात तेन्ना कितें जाता की इतली गर्दी आसता की खुबूच भंय दिसता लोकांचो एक एकदां की कितेंय अशे हमला अशें तशे कितेंय जावपाक शकता सो तें एक अशें मनांन खूब भंय आसता आनी दुसरें म्हणले जाल्यार रेल गाडी रेल गाडी जेन्ना आमी वता तेन्ना सीट कनफर्मेशन जावनय एक एकदा सीट केन्सल जातात आनी दुसरे मागीर तुमकां अशें तुमी पयशे भरलेले आसता तेंय तुमकां परत मेळना आमी असो त्रास जेन्ना जाता तेन्ना खुबूच राग असो येता की कितें काय म्हणल्यार पयशे कांय झाडार उगनात आनी तें आमचे पयशे अशे आमी बूक करप आनी मागीर तें जेन्ना आमचे पयशे अशें वतात तेन्ना खूब त्रास जाता आनी खूब रागकय रागय येता सो अशें एक जावपाक जायना हे एक मेन पॉयट असो आसात कित्याक आयेन अशें म्हणला कारण म्हाजा कडेनय अशें सेम घडलां हांवेन रेल गाडी सून ट्रेवल करताले जे आनी तेन्ना कितें जाले काय म्हणल्यार आमी सीट बुकींक केल्ले कनफर्मेशन केल्ले आनी तें आनी मागीर सीट केन्सल जालें आनी तें केन्सल जालें उपरांत आमचें एक टिकेटीचे पयशे सुमारांक दोन हजार अशें आमचे पयशे गेले आनी तें आमकां परतून मेळयेले भी ना सो अशे जेन्ना जाता तेन्ना खरेंच खूब राग येता